सुपौलमे किछु स्थानीय परिवहनके विकल्पमे यऽ बैट्री रिक्शा बैट्री रिक्शा एकोटा सवारी भेल आदमी सब जे छै लए कऽ चलि जाइए आदमी सबकेँ रोजगारसँ मिलल हँ पहिने जे छै आदमी सबकेँ बससंँ जाइत रहए बसमे पूरा सवारी होय तखन खुलै ओकर बाद ऑटो भेल ऑटो ओम पूरा सवारी होइ आठटा दशटा तखन ऑटोवला चलए आ बैट्री रिक्सा वला पर एकोटा सवारी भेल बैट्री रिक्शा वला जे छै तुरन्त खोलि दैया तऽ आदमी सबकेँ आब जे छै समयके बचत से होइत छै जाए आबयमे दोसर जे छै बहुत आदमीके रोजगारसँ मिल गेलै हँ बहुत आदमी बेरोजगार रहय से आब अपन बैट्री रिक्सा चलाके अपन जीवन यापन करैया आ पहिलुका आदमी सब जे रहय से साइकलसंँ चले रहए चाहे पैदल जाति रहए ओहोसंँ आब अपन जे बैट्री रिक्शासँ जाइए समय कम लागए छै अपन घुरि फिर कऽ चलि आबैए